मां हिकु टीचर आहियां ऐं टीचर सां गॾोगॾु हिकु डांस टीचर बि आहियां मां ॿारनि खे डांस जे लाइ ज़रूरी ज़रूरी ॻाल्हियूं बि ॿुधाईंदी आहियां ऐं उन्हनि जा फ़ाइदा बि ॿुधाईंदी आहियां जेके ॿार डांस में दिलचस्पी न ॾेखारींदा आहिनि उन्हनि खे डांस जे बारे में सुठे तरह सुठी तरीक़े सां उन्हनि खे सम्झाई ॾींदी आहियां ऐं उन्हनि जा फ़ाइदा बि ॿुधाईंदी आहियां उन्हनि खे सुठा सुठा वीडिया डांस जा ॾेखारींदी आहियां ताकी ॿार जेके आहिनि डांस जे लाइ पंहिंजो वधनि ॿार जेके डांस न कंदा आहिनि उन्हनि खे सुठी तरीक़े सां डांस जे ॾाढियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदी आहियां ऐं उन्हनि जा फ़ाइदा बि ॿुधाईंदी आहियां डांस करण सां असांजो शरीर बि सुठो ठहंदो आहे ऐं असांखे सुठे तरीके सां डांस बि ज़रूरी अचणु खपे डांस जे लाइ ॿार जेके न कंदा आहिनि उन्हनि खे ॿुधाईंदी आहियां की डांस में मतिलबु सुठी तरीक़े सां डांस कयो त ताकि तव्हांजो बि शरीरु सुठो ठहे